बार्देश हो खुब सुंदर तालुको जावन आसा आनी हांगासर येवन तुमी सगळ्यांनी ह्या तालुक्याक भेट दिवची म्हापशेंचो बाजार हो सगळ्यांत फार्माद शुक्रारारचो बाजार तर तुमी जर गोंया येता जाल्यार शुक्ररारच्या बाजाराक येवचे शुक्ररारच्या बाजारान तुमकां जगावयल्या सगल्यो गजाली मेळटल्यो